जियां दौड़ लान अस बडलै पंज बज़े पूरे पिंडा दे मुड़े पंज छे बज़े जन्ने होन्ने शैल करियै दौड़ लाइयै असें दौड़े कन्नै शैल ओह्दे बाद च दौड़ त्रै चार पंज किलो मीटर जिन्नी बी लाई अपनी मर्जी होंदी जिन्नी मर्जी लाओ ओह् लाइयै दौड़ ते सानूं गी ओह्दे बाद च सारे मुड़े कट्ठे होइयै बार्मअप करने होन्ने ऐक्सरसाइज करने होन्ने ओह्दे कन्नै साढ़े शरीरै गी बड़ी बड़ी मदद मिलदी इ'यां कुसै दे मसल निक्के होग शैल बार्मअप करियै ऐक्सरसाईज़ करियै दौड़ लाइयै ऐक्सरसाईज़ करियै उ'नेंगी बड़ा फैदा होंदा इ'यां कुसै गी कोई बड़ा बज़न होऐ जिसदा साढ़े शरीरा दी दौड़ा कन्नै बड़े फैदे होंदे दौड़ै कन्नै इक फैदा होंदा कि सारे मसल कम्म करदे सारे जिन्नी बी साढ़ी बाडी जां हून साढ़े शरीरा च जिन्नियां बी आंतड़ियां होंदियां सब किश कम्म करदियां शैल कम्म करदियां दौड़ लानी चाहिदी दौड़ सेह्त सेह्त अस्तै बड़ी जरूरी ऐ कोई मुट्टा बंदा होऐ जेह्ड़ा शैल इ'यां दौड़ लांदा होऐ रोजा दा ओह् पतला होई जंदा सानूं दौड़ लाइयै असें इ'यां बी बड़ी दौड़ लान्ने साढ़ै इद्धर जियां इक इक शिड़क बनी दी बेड़ी रोड़ कन्नै इक ग्राउंड बी ऐ हा जांडी इक शिड़क होर नमीं बना दी ओह्दा कम्म लग्गे दा इत्थें लुक्क पवा दी ऐ हून असें उद्धर जा करना दौड़ लान पंज छे मुड़े शैल दौड़ लाइयै साढ़े बिच्च तालमेल बनी रौंह्दा कन्नै जियां अस कट्ठे दौड़ लान्ने होन्ने कदें अ'ऊं अग्गें निकली जन्ना कदें मेरे दोस्त अग्गें निकली जंदे ते खड़ी चढ़ाई औंदी केइयें मुड़े दी बस्स होई जंदी उत्थें फड़ी फड़ी अस दौड़ लोआने होन्ने दौड़ लोआइयै उ'नेंगी ते अस फ्ही उ'नेंगी कट्ठे करियै लेऔने फ्ही कन्नै होइयै बार्मअप करने जि'नेंगी नेईं करने औंदा उ'नेंगी करान्ने फ्ही साढ़ी भर्ती औंदी फ्ही अस उत्थें दौड़ लान्ने स्लैक्ट होन्ने मैडिकल चा कड्डी ओड़दे फ्ही केह् करना मुड़ियै दौड़ लाने पौंदी में चार पंज साल होई गे दौड़ लांदे ते मिगी बड़ा फैदा मिगी कोई फैदा निं ऐ मिगी शरीरा पर बी इ'यां कमजोरी पेई गेदी बड़ी दौड़ लाई मीं कक्ख निं बनेआ में हून मेरी लास्ट भर्ती ऐ हून शिवजी भगवान दी दया कन्नै होई करी ओड़ै मदद बेचारे केह् पता नौकर होई जां में मीं बड़े फैदे लब्भे दौड़ लाइयै कोई फैदा निं लब्भेआ लोक आखदे बड़ा फैदा होंदा दौड़ लाइयै कोई फैदा निं लब्भेआ मेरा इक मेरे दोस्त जिन्ने बी ऐ बेचारे साढ़े पिंडै ग्रांऽ दे कोई नौकर निं ऐ बेचारे सब इ'यां बेह्ल्ले फिरा दे बचैरे मेरे आंहगर केह् करचै हून उ'नें बचैरें गी केईं कोई बचैरा डंगर चारा दा कुसै नै बक्करियां रक्खी दियां कोई बेचारा इ'यां करा दा हून जियां अस घरा आहले कोला बेहियै घर आह्ले आखदे कोई फार्म लाया नौकर होना भर्थी दिक्खनी में आखना दौड़ लाइयै केह् फैदा कोई फैदा निं दौड़ लाइयै भर्ती बिच्च सैट होना पिच्छें मैडिकल च कड्डी ओड़ेआ कदें नम्बर निं औंदा केह् करचै हून मेरी इक भर्थी रेही दी हून बी में दौड़ लान जन्ना होन्नां मीं दौड़ा कन्नै बड़े फैदे लब्भे जियां कि साढ़े अ'ऊं पतले दा पतला लेहा गै अज्जै गी मुट्टे होई जाना हा मिगी बड़ा फैदा लब्भा दौड़ लाइयै बडलै पंज बज़े उट्ठियै सवेल्ला दौड़ लान जाना नींदरा होए दा होंदा ते मन बी निं करदा जाने गी केह् करना दिल मारियै जाने पौंदा फ्ही उत्थें जाइयै दौड़ लानी बड़ी बड़ी मुश्कलै नै दौड़ लगदी पंज बज़े दौड़ लानी पंज बज़े कोई हर कोई थोह्ड़ी उट्ठी सकदा ऐ कोई गै उट्ठी सकदा दौड़ लाइयै ते करियै दोड़ लाइयै शैल करियै बार्मअप ऐक्सरसाइज़ करियै उत्थें बेही बुहियै ते औना घरै गी छे सत्त बज़े सत्त बजे हारे घरै गी आई जाना उत्थें शैल बार्मअप करियै ते घरै गी औना सारे मुड़े किट्ठे होंदे कन्नै साढ़े च तालमेल बने दा रौंह्दा कन्नै ओह् होंदा कन्नै कन्नै अपने च तालमेल बने दा रौंह्दा कन्नै अपने च यूनिटी बनी दी रौंह्दी मुड़े हून जियां साढ़ै पिंडे दे पिच्छें जेही दो त्रै मुड़े नौकर होए सारे ओ बी सी हे ते उ'नें दौड़ लाई असें गी बड़ी दौड़ लाई साढ़ा नंबर निं आया अस केह् करचै साढ़ा दिल टुट्टी गेदा हून अस दौड़ इ''यां कट्ठे होइयै लान्ने होन्ने कदें कुदै बचैरे जंदे मुड़े कोई आखदा उमर बी बड़ी होई गेदी हून साढ़ी बाई त्रेई त्रेई साल उमर होई गेई हून केह् करचै अस